जि'यां अस डोगरी भाशा दी गल्ल करचै तां एह् समें दे कन्नै कन्नै बदलदी गै रेही पर एह्दा प्रभाव जरूरी निं ऐ अस गै एह् आम लोक रेह् बाकि कोई वेस्टर्न कल्चर रेहा जा होर लोकें दिखावा साढ़ा केह् होंदा कि अस अपने गै छुड़ियै दोके लोकें कोई नमीं चीज़ दिक्खना चाह्न्नी भामां ओह् स्हेई होऐ जां गलत होऐ मगर अस केह् चाह्न्ने उसी गै अडॉप्ट करना चाह्न्ने किश नमां लब्भे केईं बारी केह् होंदा इस नमें चक्करें च अस केह् करने अपनी पहचान ह्स्ती सब अपना खोई बैठने इ'यै स्हाब साढ़ा डोगरी लैंग्वेज़ कन्नै बी इ'यां गै होया की के अज्ज अस जि'यां हिंदी अंग्रेज़ी दे जादै कोशिश करने के ओह्दे ओह्दा उ'नें शब्दें दा इस्तेमाल करचै बड़े सारे केह् करदे कि हून जि'यां डोगरी ओह्दे ई केह् कीता असें के इंग्लिश गी बी अपनी गै नमीं पहचान देऊ उड़ी जि'यां कोई पैह्लें डोगरी इंग्लिश दा शब्द हा डैडी मगर अज्ज ओह् डैडी दा डैडू बनी दा जां किश होर होर ओह्दे शब्दें कन्नै उसी पुकारेआ जंदा इ'यां होर केईं शब्द ऐसे पर आइये साढ़ा अडॉप्ट करी लैते असें ते अडॉप्ट कीते ते अच्छी गल्ल ऐ मगर केईं बारी जि'यां इक होर एग्जांपल ऐ जि'यां कि अस कुत्ता कुत्ते ई इंग्लिश च बोलदे डॉग मगर डॉग दा अज्ज कल बनी दा डॉगी जां होर उसी केह् केह् नांऽ नांएं कन्नै आखेआ जन्दा इ'यां होर केईं अंकल आंटी चलो साढ़े साढ़ी अपनी पहचान ही डोगरी दी के कोई दा दादी चाची ताई बुआ मासी साढ़े अलग अलग वैरायटी ऐ डोगरी च पर इंग्लिश इं'दे आस्तै सारें ई इक्कै शब्द बरतेआ जन्दा आंटी असें गी एह् ते ठीक ऐ साढ़ा अच्छी गल्ल ऐ की के नमीं लैंग्वेज़ बी कोई सिक्खना चाहिदी कोई नमां फीचर कोई दिक्खना चाहिदा जे ओह् बी होंदा नमां मॉडर्नाइजेशन ते अच्छी चीज़ ऐ मगर ओह्दे पिच्छें पिच्छें केह् कीता असे उ'नें ई दिक्खियै अपनी पूरी जि'यां ओह् अज्ज कुसै बैल्ले ओह् हस्सी दा कारण बनी दा के दादी असें जि'यां चाची ताई जां मासी बुआ सब इक्के बराबर इक्के भाऽ होई नुहाड़े जेह्ड़ी साढ़ी वैरायटी ही ओह् समय दे कन्नै कन्नै खतम होंदी जा करदी ऐ इ'यां साढ़े कल्चर उप्पर असें वेस्टर्न कल्चर लग्गी पे अपनान अपनी परानी खिलफा तम्बी जि'यां पग्ग उसी अस छुड़ने बाद वेस्टर्न कदें कोई जीन पा दा कोई किश हून जीन बी चलो जो बी ऐ जे नमें नमें ट्रेंड आये हे ट्रेंड जि'यां ओह् टॉप बगैरा जो बी हैन ओह्दे बदलना ते अच्छी गल्ल ऐ पर असें बदलना काफी हद्द तगर सीमित रेखा तगर गै बदलना चाहिदा पर एह्दा एह् मतलब बदलना एह् मतलब निं ऐ कि असें अपनी गै ओह् करू नी अपना अस्तित्व खोई ना क्योंकि साढ़ा अस्तित्व तां गै अस अपनी भाशा अपने कल्चर गी सम्हालियै रखचै सम्हालियै रखगे तां पिच्छुआं केह् केईं बारी होंदा ऐ की साढ़े इ'त्थें डोगरी च खोआन औंदी ना रोआर दे ते ना पार दे केह् होन्दा अद्ध मझाटै अस ना अपने कि इक टैम ऐसा आंदा के ना अस ना अस अपनी पहचान कुसै ई दस्सी सकने ते ना कुसै ई असें ई अडॉप्ट होंदी पूरी ओह् केह् होंदा कि ना अपने आह्ले रेह् ना उं'दे ओड़े रेह् ते अस केह् करने मझाटै बश्कार ओई जन्ने बश्कार जेह्ड़ा बन्दा आइया ओह् ना बश्कारे आह्ला बन्दा समझो डुब्बी आ क्योंकि कुतै पासै ते औना पौंदा जां रोआर जां पार जेह्ड़ा के असें मझाटै होंदा ते ओह् समझी लैओ घिरी गै जंदा इ'यै स्हाब ऐ ठीक ऐ बदलना ते अच्छी गल्ल ऐ समें दा प्रभाव ऐ नमीं चीज़ा ते असें सिक्खना चाही दियां पर एह् ते जेह्ड़ा एह् मतलब बनियै की अहें अपना भु'ल्ली ना चाहिदा इ'नें कोई होंदा की भई बाकि बाकी होर दूनियां दूनियादारी जां चाचियां ताइयां चाचे मासी फुफ्फड़ बड़े अच्छे होंदे मगर एह्दा एह् मतलब निं ऐ के ओह् जादा अच्छे न ते अपने माऊ ब'ब्बै गी बी अस भुलाऊ ओड़चै इ'यै नेंई गल्लां होंदियां जि'यां सारे एह्दा इफेक्ट साढ़े भाशा उप्पर पेआ साढ़े कल्चर उप्पर पेआ अजें नमीं पीढ़ी गी पुच्छना होऐ के तुस अपने उ'नें गी अद्धी ते भाशा निं औंदी ऐ मिक्स भाशा बोलदे ओह् ना उ'नें गी भलेआं डोगरी औंदी ते ना उ'नें गी हिन्दी औंदी ते ना उ'नें गी इंग्लिश औंदी की के ओह् मिक्स अप होई दा ऐ ते मिक्स दी बजह् कन्नै ओह् एह् निं आखी सकदे के अपने गै ते उ'नें गी पुच्छेआ जां के तुस केह्ड़ी लैंग्वेज़ बोलदे बोली सकना केह्ड़ी तुकी पूरी औंदी होर उसी इक बी लैंग्वेज़ पूरी निं औंदी ऐ कि के उसी ना उसनै अपनी पूरी अडॉप्ट पढ़ी पाया ना ओह् दूऐं ई पढ़ी पाया मिक्स होइया मिक्स होइया ते ओह्दा मिक्स ब्रांड ओह् किसे कारी ऐ नी इ'यै स्हाब ऐ कल्चर कन्नै ठीक ऐ कल्चर बदला दा ऐ दिन ब दिन बदलदा नमें नमें जि'यां साढ़ा पहनावा जां होर कोई कल्चर फंक्शन बगैरा होंदे पैह्लें अपने बेहियै आराम कन्नै पत्तलीं रुट्टी शुट्टी खंदे हे होर अज्ज नमें नमें ट्रेंड आइये नमां हॉल बैंक्वेट हॉल बगैरा करदे लोग उ'त्थें इ'यै रिंग सेरेमनी होआ दियां जि'न्नियां साढ़े ऐहियां निं हियां नमें नमें होर कि'न्नी कि'न्नियां होर वैरायटियां आवा दियां वेस्टर्न जेह्ड़ियां अडॉप्ट करा ने अडॉप्ट करना ते अच्छी गल्ल ऐ पर अपनी पह्चान जि'यां पराने साढ़े जि'यां खु'ल्ले सगन ओह्के सगन जां केह् केह् करदे ओह् चक्किया ओह् मांह् मांह् बगैरा पीहंदे हे ओह् असें सब किश भलाऊ ओड़ेआ इ'यां गै अस अगर इ'यै नेआ भलांदे रौह्गे फ्ही अपना साढ़ा अस्तित्व ते खत्म होइया ठीक ऐ दूनिया च एह् आखेआ जंदा ऐ के जिस चीज़ जेह्दा अस्तित्व खत्म होइया समझो ओह् चीज़ खत्म होई इ'यां गै अस साढ़ा अगर उ'ऐ अस्तित्व बी अगर ठेस पुज्जग समझी लैओ फ्ही अस किसे काबल निं ऐ अस रेह् गै निं केईं सदियें केईं जगह् केईं ऐसी सभय्ता जेहड़ियां इ'यां गै खत्म होइयां नमें चक्करें च उ'नें अपनी पह्चान भलाऊ उड़ी ते ओह् उ'त्थां उ'त्थें गै खत्म होइयां